बाइक या स्कूटर हलाइण सां असांजे जीवन ते सुठो सकारात्मक प्रभाव पए थो हुन सां किथे बि असां वञिणो हुजे कहिड़ो बि पंहिंजो घर जो नंढो वॾो धंधे जो कहिड़ो बि कमु हुजे त हुन सां असां असांजो कमु जल्दी ऐं सुठी तरह पंहिंजो कमु करे सघूं था केॾी महिल कुझ बि ज़रूरी कमु आहे कुझु भाॼी वठणु वञणी आहे कुझ बि घर जो कमु आहे त असां पंहिंजो कमु पंहिंजी स्कूटर ऐं बाइक सां करे सघूं था अॻिए किथे बि असांखे कहिड़े बि हंधु वञिणो हुओ त माण्हुनि खां पुछी करे कहिड़ो रस्तो आहे किथां वञिणो आहे किथे टर्न करिणो आहे हीअ जॻह कहिड़े हंधु ईंदी इहा पुछी करे पंहिंजो स्कूटर तां असां हुन जॻह ते पंहिंजे स्थान ते पहुची वेंदा हुआसीं अॼ त हाणे मोबाइल में गूगल में असां पंहिंजे मैप ते खोले एड्रेस विझी जिते वञिणो हुजे हुन एरिया जो नालो विझी करे पंहिंजी जॻह ते पंहिंजे स्कूटर तां वञी सघूं था इहे गूगल जा अॼुकल्ह जा रस्ता बि जाम सुठा ठही विया आहिनि हिन करे मोबाइल में गूगल में सर्च करे असां पंहिंजे स्थान पंहिंजी जॻह ते उट स्कूटर तां पहुची सघूं था ऐं स्कूटर असांखे पंहिंजे हर हंधु टाइम सां पहुचाइण में जाम मददूं ऐं थी रहियो आहे बाइक हीअं अॼ जे युग में सभिनि कमनि में जल्दी ऐं तेज़ी सां माण्हू खे हिक हंध खां ॿिए हंधु स्थान ते पहुचाइण में जाम मदद रूप थी वई आहे बाइक अॼुकल्ह लॻभॻि सभिनि लाइ ज़रूरी थी वई आहे हरि ओम